अॼुकल्ह केतिरा ई माण्हू आहिनि नौजवान हुजनि चाहे बुढा हुजनि या ॿार हुजनि उन्हनि खे डांस करण जो जाम शौक़ु हूंदो आहे पढ़ो कुझु मजबूरीयुनि जे करे पेसा न हूंदा अथनि या डांस जूं फी जाम आहिनि उन्हनि जा अघु जाम आहिनि त उहे ॾेई नथा सघनि डांस क्लास ते फीस त पोइ इहे जेका टेक्नॉलोजी निकिती आहे स्मार्ट फ़ोन जेको आहे जंहिंमें यूट्यूब जाम सुठे नमूने तरक़ी करे रहियो आहे माण्हू हिन यूट्यूब सां डांस जूं स्टेप्स सिखी करे पंहिंजो शौक़ु पूरो करे रहियो आहे ऐं डुबईअ में बि की सुठा सुठा डांसर आहिनि ओसिताईं जेकर केरु नथो पहुची सघे त हिन स्मार्ट फ़ोन जे रस्ते इहा हिकु नई जेका टेक्नॉलोजी आहे इन स्मार्ट फ़ोन जे रस्ते विडियो कॉल करे उहो पंहिंजो ऑनलाइन ते डांस जा स्टेप्स सिखी थो सघे ऐं पंहिंजो शौक़ु पूरो करे थो सघे ऐं डांस कला के अॻियां वधाए थो सघे